निक्की नेही होंदी ही अ'ऊं ते मिगी हे पसंद हा मिकी मतलब कि मिकी शैल लगदे हे राजमांह् चौल मी शैल लगदे हे जि'यां अ'ऊं मतलब कि थोह्ड़ी थोह्ड़ी बड्डी होंदी रेही मिकी मतलब कि शैल मतलब कुतै बी जाना होंदा मी राजमांह् चौल शैल हे इ'यां न्यूडल होई गे मोमो होई गे ते मतलब जि'यां पनीर होई गेआ आलू होई गे हं ते जि'यां मतलब कि छोले होई गे नान होई गे जि'यां पीजा होई गेआ जि'यां बर्गर होई गेआ जि'यां इ'यां कटरै जाना केईं बारी कटरै जाना ते उत्थै मिगी रस मलाई रस मलाई बड़ी स्हेई लगदी ही ओह् बी शैल लगदी ही मिकी खाने ते मतलब कि में जाना में आखना में खानी गै में नान गै खाने उत्थै रस मलाई खानी में उत्थै की के मिगी शैल लगदी ही जेल्लै मेरा ब्याह् होएआ में इ'नें ई आखेआ ते मतलब कि में न्यूडल गै खाने मी न्यूडल शैल लगदे केईं बारी इनें मिकी होटले च लेई जाना इें आखना चल तू उत्थै गै खाई लै तुगी जो पसंद ऐ तू खाई लै मिगी शैल लगदे हे ते में उ'ऐ खाने में मतलब डोसा बी मिकी बड़ा शैल लगदा हा डोसा बी खंदी ही अ'ऊं ते डोसा बी खंदी ही मोमो होई गे कुलचे होई गे मतलब कि मिकी इ'यां शैल लगदे जैदा कशा शैल मिकी केह् लगदा हा मोमो मिगी शैल लगदे हे में खंदी ही ओह् ते ओह् शैल लगदे हे मिकी राजमांह् चौल बी मिकी शैल लगदे हे मतलब कि में आपें गै बनाने ते आपें गै खाने ते कुतै बी जाना में आखना मिगी इ'यै मतलब कि राजमांह् चौल गै मिकी शैल लगदे केईं बारी असें जम्मू चली जाना में इ'नें होटलें पर लेई जाना में आखना मतलब कि मिगी शैल लगदे राजमांह् चौल ते चलो असें होटले पर जाना उत्थै होटले पर शैल होंदे ते केईं बारी में घर बनाने घर बनाने राजमांह् चौल बनाने केईं बारी घर ते मतलब कि आपें मतलब कि शैल बनाने शैल तड़का लाना शैल मतलब कि गं'डे टमाटर पाइयै शैल ते टेस्टी गै होंदे शैल चीज बना कोई ते शैल गै होंदी खाने ते मिकी जो पसंद हा हां ते मैं उ'ऐ खाना ते मिकी सारें कशा जैदा मिकी आलू ते खमीरे बड़े पसंद हे में मतलब इ'यां कुतै धामा धुमा जाना उठी में खाने आलू खाने खमीरे खाने अम्बल होई गेआ जि'यां घनोलिये दा शैल होंदा ओह् ते मतलब कि में उ'ऐ किश खाना जेह्ड़ा किश मी पसंद होऐ जेह्ड़ा किश निं पसंद होऐ ओह् किश नेईं खाना में ते मिकी सारें कशा शैल मिकी केह् लगदा हा मिकी मतलब कि नान बड़ा शैल लगदा हा मी नान गै खाना नान खंदी ही शैल लगदा हा नान मिकी ते नान खंदी ही अ'ऊं ते वे खंदे खंदे खंदे ते बड़ा सुआद लग्गना में केंई बारी चार बी खाई ओड़ने खंदे खंदे नान सुआद लगदा हा